جی علاقے کے بچے طلبا اسکول میں دوڑ میں شامل ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے اور ان کو صحت مند رکھنے کے لیے دوڑنا ایک بہت ہی مفید شے ہے دوڑ سے انسان کا ایک ایک عضو اور انسان کے بدن کا ایک ایک حصہ حرکت کرتا ہے جس سے انسان کا صحت انسان کی صحت اور ترقی کرتی جاتی ہے ان کو بیماریوں سے دور رکھا جا سکتا ہے